हलो हा तव्हां नलकनि वारनि जा हलो

अरे मां नओं मकानु वरितो आहे नी त मूंखे नलका फिट कराइणा हुआ ऐं पाईप बि लॻाराइणा हुआ त तव्हां हींअर फ्री आहियो त मां तव्हांसां ॻाल्हाए सघां मां राधिका थी ॻाल्हायां

त मां हा मां हींअर हेठि मथे मकानु ठाहिरायो आहे त उन मकान ए में मूंखे नलका ऐं पाईप ऐं ईअ फिट कराइणा हुआ त मां तव्हां हा त हिनमें छा आहे होदीअ में बि ॿ नलका फिट कराइणा आहिनि मूंखे ऐं ॿाहिरि पधर आहे हुनमें बि भई पंहिजो वॉशिंग मशीन आहे चांव भई हुनमें बि ॿ टे नलका फिट कराइणा आहिनि ऐं पाईप बि लॻाराइणा आहिनि मूंखे हा ऐं हा रंध रंधिणे में बि हींअर ॿ नलका हुजनि त होदीअ में बि हिकु कोसो पाणीअ जो नलको हुजे हिकु हुनजो हुजे गीजर जो नलको हुजे हा त हुहो त

हा हा फुआरा बि लॻाइणा आहिनि त हुनजा अघि पोइ तव्हां भले अचिजो ॾिसजो

मूंखे टे चारि त अहिनि ॿ हेठि आहिनि ॿ मथे आहिनि हेठि मथे मकान आहे नी त छा आहे मूंखे हा

त उहेई आहे न हुनजे करे ना वॾो मकान आहे त छा आहे भई ऐं नओं बि ठाहिरायो आहे त मां चवां पई भई तव्हां वटि सुठा नलका हुजनि सुठा पाईप हुजनि कंपनीअ जा हूंदव न नलका नी ईअ

हा उहेई न हा उहेई न उहेई त मां चवां पई मां हा मां चओ पुछी ॾिस पोइ वर हा हा

हा पोइ हुनमें छा आहे वरी भई मां नओं मकानु ठाहिरायो आहे त वरी भई ॿ चारि महीना थियण त बई पाईपनि मां पाणी निकिरिणो या पोइ नलकनि मां पाणी पियो हारिजे अजायो त पोइ छा उहो पोइ

उहेई ईअं हा त मां हा त मूंखे बि मूंखे बि ईअं लॻो भई मां बि नओं मकानु ठाहिरायो आहे त मूंखे बि भई शौंक़ु आहे भई सुठे तराहं घरु पंहिंजो चिमके त सुठी वस्तू बि हुजे त भई मां हिनजे करे तव्हांखे फ़ोन कईमाव मां चओमासि भई मां पुछी ॾिसांनि इन्हनि वटि सुठा नलका नी हुजनि त पोइ हा पर भले पईसनि जो तव्हां भले न कर पर वस्तू सुठी विझिजो हां भई जीअं जीअं भई ॿ चारि महीना थियण भई पाईप वाईप टुटी पवनि या भई वरी मूंखे ख़र्च थिए भई

मूंखे हा बसि मूंखे कंपनीअ जी जी शइ खपेव बराबरि हा त भले तव्हां बि अचिजो रूबरू तव्हांजे कारीगर खे भले तव्हां वठी अचिजो हा हा भले हा त छा तव्हां बि अचिजो त भई छा हेठि मथे मकान आहे त तव्हांखे वधारे आईडिया भई विचारु अचनि कहिड़ी जॻह पाईप बि फिट करणो छा ईअं हा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हा भले हा हा हा ठीकु आहे हा